आंथ मेथाइखौ बारा रोजाबा रोजाबनो रोङा आं बारा नाथाय आंथ बाटरुम सिंगारसो नाथाय आङो मेथाइ रोजाबनाय समाव आरो ना आङो खि गाना दुखुनिबा आं दुखुयाव हाबफानानै आखाय फाव खालाम खालाम रोजाबो आरो ना नाथाय सुखुनिबा सुखुनि मेथाइबा मिनि मिनि आखाय फाव खालाम नानै ओरैबा ओरै आखायखौ खालामनानै मोखांखौ खावलायाव दांस्रोलायनानै एखमबा खुगायाव खुगा फांथेलायनानै एखमबा मानि खुगायाव दांलायलायनानै फांथेयाथ खुगाखौथ फांथेया गान खनोसो नालाय खुगायाव दांलायलायनानै आमफाय खावलायाव दांस्रोलायनानै एखमबा मिनि मिनि गान खनो आरो आरो बे हब्रानाय खरा खरा बाथ' आखायखौ फुवार जोबनानै फुरा खुगाखौ गुवार हब्रानानै मेगन मोसेबथाब लायनानै गोसोखौ फुरा स्रा हगारनानै मिनि खुसियै एबा दुखुयै हब्रा हब्रा हब्रा हब्रा गान खनाय जायो आरो ना बिदि आमफाय माबाबा मोजां मोनलायनायनि मेथाइबा फुरा गोसथोनायखौ गोसोखां लायनानै जि गोसोथोनायनि बानदौयाव गब लायनानै मेगन मोसेबथाब लायनानै आखाय एकतिं खालाम लायनानै गोसथोनायखौ गोसोखां गोसोखां मेथाइखौ रोजाबो आरो ना आङो जि मोजां जि बहाबा बहाबा जायगा मोजां मोजाङाव थांनाय इमाजिन खालाम लायनानै मेथाइखौ रोजाबो आरो आं